विज्ञापन जे छै से बेसी तरह कोना पहुँचाओल जाइ छै तऽ हुनका तऽ बहुत सारा उपाय छै जिनका कोनो चीजके प्रचार करैके छै जेना कि मानि लिअऽ साड़िएके प्रचार करैके छै तऽ हुनका तऽ कतेक उपाय छै अहाँ की करू कि टी वी सबमे एड दऽ दिऔ टी वी भी बहुत महिलासब देखै छै सब देखै छै टी वी तऽ ओहिमे एड दऽ दिऔ तऽ ओहिमे भी अहाँके विज्ञापन दऽ देबै तऽ सब देखथिन तऽ प्रचार हेतै दोसरमे छै रेडिओमे अहाँ दऽ दिऔ कि रेडिओमे सब ओकरा सुनैत रहै छै बहुत महिलासब जेन्ट्ससब भी सुनै छै तऽ कोनो चीजके कोइ भी चीजके अगर प्रचार करैके छै तऽ रेडिओमे दिऔ टी वी मे दऽ दिऔ ओहिसँ कि हेतै आब ओहोसँ नीक उपाय बताबै छी अहाँके कि अहाँ एगो गाड़ी लऽ लिअऽ कोनो टेम्पू लऽ लिअऽ या कोनो चारि चक्का लऽ लिअऽ या दुइचक्के लऽ लिअऽ ओहिपर अहाँ बाजा बजाके अहाँ ओहि चीजके अहाँ प्रचार करू पेपर छपबा लिअऽ पेपरमे जेना कि बड़का टाके पेपर होइ छै एगो कि हँ ई साड़ी शोरूम छै या कोइ चीजके आओर छै तऽ ओ अहाँ कोनो आदमीसबके दऽ दिऔ रस्ते पेड़े चलते रहतै प्रचार होइत रहतै रस्ते पेड़े अपन कोनो महिलाके या कोनो जेन्ट्सके दऽ देबै परचा कहबै कनि चिपका देबै लागी या कोनो महिलेसबके दऽ देबै कि हँ अहाँ एहि दोकानपर जाउ ई चीज अहाँ लिअऽ आओर अहाँ कोनो अपना पर्सनल आदमी राखि लिअऽ कि पूरा टोलामे गाममे मोहल्लामे जा जाकऽ घर परहिके छतपर मतलब देवालपरहि या कोनो चीजके देवालपरहि रस्ते पेड़े रोडेपर पोलसब छै ओहि सबपर ही चिपका चिपका देथिन जे जेथिन अइथिन तऽ ओहि परचासब देखथिन पढ़थिन तऽ बुझथिन आओर जेनाकि देखि लिऔ हमरासबके साड़ीके बड़ हमसब शौकीन छिए तऽ साड़ी कोन लिअऽ नहि लिअऽ कोन साड़ी नीक हेतै नहि हेतै तऽ ओहिसबके बारेमे हमरा जानकारी लेबैके रहै छै हमरासबके तऽ हमसब देखलिए परचा एगो बड़ा नीक दोकान खुलल छलै अपना गामेमे ओहिमे सस्ता सस्ता साड़ी भी रहै छै आओर नीक कपड़ा भी रहै छै तऽ हमसब ओसब साड़ीके पेपरसब देखलिए तऽ हमसब लेलिए ओहि दोकानपर गेलिए नीक कपड़ा लेलिए